मैं भोपाल में रहता हूँ तो भोपाल में रिटेल और ठोक से की बड़ी दुकानें उपलब्ध हैं जिन में सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध होते हैं यदि सब्ज़ी की बात करें तो भोपाल में कई सब्ज़ी के मार्केट हैं जैसे विट्ठल मार्केट न्यू मार्केट नेहरू नगर का मार्केट जिन में ताज़ी और सस्ते दामों पर सब्ज़ियाँ उपलब्ध हो जाती हैं ऑनलाइन ख़रीदारी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोविड के आने के बाद की परिस्थितियाँ बदली हैं अब लोग ऑनलाइन सामान ख़रीदने लगे हैं ऑनलाइन सब सामान के लिए फ्लिपकार्ड अमेजन जैसी कम्पनियों से सामान ख़रीदे जाते हैं डी मार्ट का एक डी मार्ट के माध्यम से भी लोग सामान ख़रीदते हैं जिस में सस्ता और आसानी से सामान उपलब्ध हो जाता है